अगरि तव्हां मूं खां पूछंदा त जेकी सिंधी डांस आहे उहा सभिनी खां मशहूर आहे हिन उल्हासनगर में असां किथे बि वेंदा आहियूं या कहिड़ा बि त्योहार हूंदा आहिनि या माता जी जोत शादीअ मूरादीअ जेका बि हूंदा आहिनि त्योहार असां हुननि ते नची करे पंहिंजा शौक़ु पूरा कंदा आहियूं ऐं मिटु माइटनि सां बि गॾु मल्हाईंदा आहियूं नची करे नची टपी करे जाम कुझु असां खिल करे मस्ती करे असां जाम कुझु मल्हाईंदा आहियूं पर इहो जेको डांस आहे इअं असां पहिरों रखंदा आहियूं ऐं हिन में ॿार बचिड़ा जेका बि वॾा बि हूंदा आहिनि उहो शादी मुरादियुनि ते झूलेलाल हिन ते ऐं जेकी सभिनी खां मशहूर आहे उहा कवंरराम जे हिन ते ऐं झूलेलाल जा जेका बि हूंदा आहिनि असां हुन ते जाम नची टिपी करे पंहिंजो जाम ख़ुशि रहंदा आहियूं